पशु पालन जे उपयोग लाइ पशूअ लाइ खाइण पीअण लाइ घणेई तरीक़े जूं शयूं आहिनि ऐं उन्हनि जो मूल खाइण जो सामान गाहु आहे साओ साओ गाहु जेतिरो हू खाईंदियूं ओतिरो सुठो खीरु ॾींदियूं असां जे अजमेर में वधीक कुकुड़ पालन आहे यानि मुर्गियुनि जो पालन पोषण वधीक थींदो आहे जेको नसीराबाद में वधीक कुकुड़ पालन कयो वेंदो आहे नसीराबाद ऐं अजमेर में पशुनि लाइ मकई सोयाबीन भोजन घणनि प्रकारनि जो असां रोटियूं ठाहींदा आहियूं घणई माण्हूं सुबूह जो गांइ लाइ फुल्को बि कढंदा आहिनि जेतिरो सुठो भोजन हुननि खे खाइण लाइ ॾींदासीं खाधो ओतिरो ई सुठो हू असां खे आहार ॾींदा साओ गाहु ॾींदासीं त हू ओतिरो ई सुठो केल्शियम प्रोटीन वारो असां खे खीरु ॾींदियूं छो की अलॻि अलॻि नमूननि जा गांयूं थींदियूं आहिनि उन्हनि में व वसा जी मात्रा चङी वधीक थींदी आहे त हू वसा हटी वञे अगरि बेकार खाधो खाईंदियूं त हुननि में वसा जी मात्रा घटि थींदी ऐं असां खे जेको खीरु मिलंदो हू घटि मिलंदो जीअं ॿिया असां जे पशु हेड़ा बि आहिनि जंहिं सां असां मजदूरी में कमु आणे था सघूं त खाधो पीतो हुन त मजदूरी करण लाइ बि तयारु हूंदा हलु हलाइण लाइ व गांइ चरंदियूं आहिनि त हू सुठो खाधो खाईंदियूं चरन्दियूं त असां खे पोयों हीउ विटामिन वारो खीरु मिलंदो व खाधो पीतो हूंदो त हू हल बि सुठो हलाए सघंदासीं असां खेतियुनि में खेतियूं बाड़ियूं सुठियूं असांजूं थींदियूं ॻाहु सुठो ऐं स्वस्थ हुजे अॼु कल्ह जूं गांयूं रस्ते ते फिटी कयल पॉलेथिन्स थेलियूं इन्हनि जो इस्तेमालु वधीक थियूं कनि खाधे सां गॾु गॾु असां हुननि खे उहो बि ॾई था छॾियूं उन्हनि सां गांयुनि में हींअर कई तरीक़े जूं बीमारियूं आहियूं जीअं लिपी नामक बीमारी असां त परेशान थियासीं असां खां वधीक गांयूं जेकी असां जी माता करे कहिलाइजंदियूं आहिनि उहे वधीक में वधीक परेशान थियूं उन्हनि जो इलाजु ॾाढो मुश्किल थी वियो कारणु त असां खे हुननि जे खाधे लाइ सुठो आहार कढिणो खपे सोयाबीन मकई अल्फा अल्फा घास इहे हेड़ियूं शयूं रोज़ाना हिकु घर मां बि हिकु फुल्को रोज़ु निकिरंदो त घणेई हेड़ियूं गांयूं आहिनि कुत्ता आहिनि जानवर आहिनि उन्हनि जो पोइ पेट भरजंदो सुठो खाधो खाईंदियूं त असां लाइ सुठो थींदो सुकल गाह खाईंदियूं किन्नो गाह खाईंदियूं त ओड़ो ई शइ असां खे बि मिलंदी इनकरे स्वस्थ उत्पादन जे करे असां खे पशुअनि खे सुठो आहार खाराइणु खपे सामान्य जेके असां जे घर में पालियल जानवर आहिनि उन्हनि लाइ त असां घणे तरीक़े सां सोचूं था ऐं घणे सुठा सुठा आहार उन्हनि खे खाधो खारायूं था पर जेके ॿाहिरियां जानवर आहिनि उन्हनि खे असां खे सुठे में सुठो खाधो खाराइणो आहे फुल्को थियो दाल थिया चांवर थिया व रधियल चांवर थिया इहे खाधा खाराइणा खपनि सोयाबीन थियो पूड़ी थी खीरु थियो हेड़ियूं भाॼियूं रोटियूं सायूं भाॼियूं बचियल पाण डस्टबिन में था विझूं हू न हू पाणु गांयुनि जे पेट में वञे त ही पंहिंजे लाइ ॾाढो सुठो थींदो हिन करे असां सभु मिली करे असां जो पशु पालन जो ध्यानु रखणो खपे त असां लाइ अॻिते हली असां लाइ का बि परेशानी न ईंदी